اتر پردیش میں نجی تعلیم کے بہت سارے آپسن موجود ہیں جیسے پرائیویٹ اسکول پرائیویٹ کوچنگ آن لائن تعلیمی پلیٹ فام جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں نجی تعلیم اچھی تو ہوتی ہے لیکن مہنگی بھی ہوتی ہے اور لیکن مہنگی بھی ہوتی ہے اور ہر کوئی نجی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مالی طور پر مضبوط نہیں ہوتا ہے اب اتر پردیش میں نجی تعلیم کے لیے بہت سارے سینٹر موجود ہے بہت ساری ایسی ویوستھا بھی ہو گئی ہے سنستھائیں بھی چلائی جا رہی ہیں جس کے مادھیم سے بچوں کو پریرت کیا جائے اور ان چیزوں کو بہتر بنایا جائے اور کچھ ایسی چیزیں جیسے کہ جے ای اور نیٹ یا پھر یو پی ایس سی کے لیے بچے نجی تعلیم حاصل کر رہے ہیں